खाली टैम पर जेसे हम टी वी देखते हैं टी वी देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है जेसे सीरियल देखते हैं पिक्चर देखते हैं और पिक्चर में जैसे बहुत वो बाल बालवीर वाला सीरियल आता है बच्चे तो बहुत देखते हैं बालवीर को और बढ़िया से जनकारी मिलती है समाचार आता है वो भी हम लोग बैठ कर देखते हैं समाचार में तो देश देश की बातें बताई जाती है कभी कहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो भी बताते हैं और जानकारी भी मिल जाती है हम लोग को जैसे बाढ़ ऊढ़ आती है वो भी दिखाता है कहीं कुछ हुआ है भूकंप आया है वो भी हम लोग को दिखाता है और कहीं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है समाचार में सब कुछ दिखाई देते हैं हाम लोग टी भी वू भी ज़्यादा देखते हैं और और पिक्चर विक्चर सीरियल भी दिखाई देता है बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए बैठ कर सब लोग देखते हैं ठंडी में ख़ाली टैम में और मोबाइल में देखते हैं मोबाइल में बुनने के लिए इस ठंडी में स्वेटर वेटर आता है वो भी हम लोग देखते हैं और नाश्ता बनाने के लिए देखते हैं पिक्चर विक्चर देखते हैं सीरियल उसी में भी दिखाता है और भी जनकारी बताते हैं कढ़ाई के लिए सिलाई के लिए सिलाई भी हम लोग ज़्यादा देखते हैं सिलाई करते हैं इसी लिए सिलाई विलाई थोड़ा ज़्यादा देख रही हूँ और बच्चे भी मूबैल ओबैल देखते हैं पढ़ने के लिए कहते हैं कि बच्चे पढ़ा करो पढ़ने वाली चीज़ देखा करो वो लोग सुनते ही नहीं हैं बस ख़ाली यही उन कार्टून मार्टून यही सब देखते हैं बच्चे लोग हम लोग भी वही सब उन लोग को डाँटते हैं बिगड़ते हैं कहते हैं पढ़ने वाला देखिए नहीं देखते हैं और मोबैल में अच्छी अच्छी भी जनकारी आती है मुबैल देखने के लिए जब भी ख़ाली टैम मिलता है तुरंत मोबैल हम लोग देखने लग देखते हैं और कढ़ाई के लिए भी देखते हैं उस में वो उन से कढ़ाई भी होता है और बनाने के लिए भी नाश्ता वो भी एक एक से नाश्ता बताते हैं वो भी है हम लोग देखते हैं और अच्छा लगता है देखने के लिए हम को मोबैल भी इसी लिए मोबैल देखते हैं हम लोग और बुनाई के लिए और हर एक जानकारी भी मोबैल में देख देखाई देता है हम लोग इसी लिए मोबैल को ज़्यादा देखते हैं और मोबैल में तो हर एक जनकारी जो चाहो वही भी आ जाती है जो बोल दो वो भी आ आ गया देखो बैठ कर ख़ाली टाइम में ठंडी में धूप में अपन बैठ कर देखते हैं और कला वला सब कुछ उसमें बताता है बच्चे भी देखते हैं जो इच्छा करें तो बोल देते सब कुछ आ जाता है इसी लिए सब मोबैल ज़्यादा देखते हें बच्चे और हम भी वही देखते हें मोबैल अपना ख़ाली टाइम होते हैं तो बस मोबैल देखते हैं और डिजाइन उजाइन हर एक चीज़ कला उला के बारे में सब कुछ मोबैल में ही तो आता है इस लिए हम लोग मोबैल ही ज़्यादा देखते हैं